ہمارے ہندوستان میں بہت سے کھیلوں کے میدان ہیں ہماری سرکار کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے وہاں کچھ لوگ بہت اچھے کرکٹر بہت اچھے پلیئر بہت اچھے کھیل کھیلنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کہیں پہ بھی پیسہ لگا کے آگے نہیں بڑھ پاتے تو سرکار کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ اکیڈمیز میں اسکولز میں یونیورسٹیز میں کالجز میں کھیل کے میدانوں کو اور زیادہ ترقی دی جائے اور لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیونکہ جو کھیل ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے کافی مفید ہوتے ہیں کھیل کھیلنے سے انسان کی انرجی انسان کی صحت بہت صحیح رہتی ہے